हैलो नमस्कार म्हाराज ठीक जेह्ड़ी पासै में सेआई ना ओह् मिगी फिट निं आई नेईं मिगी इंया परले पासेआ ना शैल टाईट लग्गा दी ते में सोचा नी तुस कोई लूज़ कराओ में कियां सिलाई खोल्लां मिगी पता निं लग्गा दा ते तुसें मीं भलेआं टाईट करी ओड़ी में थोह्ड़ी मुट्टी होई दी केह् करांऽ में मीं निं लगदा सिलाई होनी सिलाई खोल्लियै ते दिक्खी लैओ ऐनी आवा दी फिट अंऊ इन्नी बुड्ढी होई में कुसी कुसी ठीक करना हा में उत्थें सीह्न निं होना हा ना उत्थें दर्ज़ियें दी हट्टी ठीक ऐ तुस करी लैगे ना फिट होई जानी निं ठीक मिगी लग्गा दा की पुट्टोना ऐ जां नेईं कपड़ा तुस दिक्खी लैयो अपने स्हाब कन्नै बस ठीक होना चाहिदा ठीक ऐ म्हाराज में परसों आई जाह्गी ते तुस दो इंच थोह्ड़े घट्ट करी आयो आं जी